हैलो हमर आवेदन सङ्ख्या हमर आवेदन सङ्ख्या एक सओ बिला बिआलिस अछि आओर हमरा ई जानकारी करबाके जे हमर आधारके जे छै से स्थिति की यऽ हमर हँ हम हेल्प लाइनसँ जानऽ चाहय छी जे हमर आधार कार्ड हमर पेन कार्ड जे छै से कतऽ तक आयल हमरा डिटेल जानकारी चाही हाँ हमर पाबती सङ्ख्या अछि एक सओ बियालिस आओर जन्मतिथि अहाँके जे छै से सात चारि दू हजार छी